जेह्ड़े मै हाल फिलहाल च दिखेआ नत्या रुट्स प्रोडक्शन आह्ले ओह् जेह्ड़ा डोगरी ट्रडीशनल डान्स ऐ ओह् उस चैनल उप्पर दसदे न जियां जागरना बगैरा होर बी बड़े जेह्ड़े लोक गीत न लोक नाच न ओह् उस चैनल उप्पर दस्से जन्दे ते में ओह्दे कोला अपने कल्चर दे बारै बिच्च बड़ा किश सिक्खेआ उत्थुं दा लोक नाच बी सिक्खेआ लोक गीत बी सिक्खे ते मिकी जेह्ड़ा एह् चैनल ऐ एह्दे ने काफी मदाद थ्होई एह् जानने आस्तै कि जेह्ड़ा डोगरा कल्चर ऐ ओह् बड़ा गै शैल ऐ ते ना कि ओह् साढ़े जेह्ड़ी स्टेट ऐ उत्थै गै रौह्ना चाहिदा बल्कि उत्थुं दा बाह्र बी जेह्ड़े लोग न ओह् उसी बड़ा पसन्द करदे न